ठीक है गाय की तबीयत खराब है उसको इलाज कराते हैं उसको टैम टैम से दवाई खिलाते हैं उसको पानी पिलाते हैं कैसे उको खुलते हैं तो उसको पकड़ के बांधते हैं उसको बुला करके लाते हैं उसको पकड़ करके ला करके दवा बीरो खिलाते हैं तबीयत खराब है गाय को गोरू को उसको हम जे दवाई बीरो खिला कर उला करके और उसको रखते हैं और उसको अच्छा से हिफागत करते हैं उसको हर सिवेय उसको पर ध्यान रखते हैं कैसे तबीयत ठीक होगा आ उसको गाय के दूध दु और निकाल करके फेर देते हैं जब भी वह दूध कोई खाता नहीं है अभी तबीयत खराब है उसको दवा लाते हैं दवाई खिलाते हैं उसको देखते हैं उसको मालिश करते हैं उसको मालिश कर करके उसको यह टैम टैम से दवा देते हैं दवा खिलाते हैं उसको देख भाल करते हैं फिर जाते हैं फिर खेत उत में चले जाते हैं खाना बनाने जाते हैं खाना बनाते हैं उसको दे करके फिर खाना बना करके फिर उसी को देखना है फिर जो उसको टाइम से दवा खिलाना है दो दो घंटा पर अथी वाला दवाई हैमोपथी के दवाई लाते हैं उसको खिलाते हैं वह चारा नहीं खाते है उसको दवा दे रहें हैं यही सब खिला पिला करके उसको रखते हैं फिर टैम से उसको फिर देखते हैं फिर खाना बनाने घर जाते हैं फिर खाना बनाओ बच्चे लोग को देखो खिलाओ पिलाओ और वह माल जाल को फिर गोरु को फिर दिखना फिर उसको देख करके कैसे खुल गया उसको पकड़ करके लाओ बाँधो उसको बाँधते हैं फिर उसको बान्ह करके फिर उसको टैम से चारा देते हैं खिलाते हैं उसको न तजुर्बा करते हैं धोते हैं उसको साबुन लगा करके स सैम्पुल से उसको नहा करके फिर दवा दो दवा दे करके फिर उसको अच्छा से अच्छा ढंग से तजुर्बा रखते हैं कैसे जीला जीएँगे बीमार है तो उसको कैसे अच्छा होगा इलाज कराते हैं उस पर ध्यान रखते हैं यही सब काम है वही सब काम करते हैं फिर माल फिर माल जाल के हीं गौरी का काम करके उसको जुड़े हुए रहते हैं माल में फिर उसको देते हैं खिलाते पिलाते हैं दवा उसको पर ध्यान धरते हैं ध्यान रखते हैं पर वह दिन खुल गया